अजकल्ल साढ़े लोक जि'यां ब्याह् होऐ ब्याह् ब्याहें बिच्च गाने गांदे रातीं दिनै फिर मतलब ब्याहें बिच्च गाने चलदे बड़ी रौनक चलदी ऐ डोगरी गाने होई गे जां फिल्मी गाने होई गे जां पंजाबी गाने होई गे जि'यां डोगरी गाना आई गेआ काला डोरिया कुंडे नाल अड़ेआ ओये छोटा देवरा भाबी नाल लड़ेआई ओये ना लड़ सोनेआ तेरी इक भरजाई ऐ ना लड़ सोनेआ जेह्ड़ी दूर दलाई ऐ काला डोरिया कुंडे नाल अड़ेआई ओये छोटा देवरा भाबी नाल लड़ेआई ओये कुकड़ी ओ लैनी जेह्ड़ी कुड़ कुड़ करदी ऐ सौह्रे नेईं जाना सस्स बुड़ बुड़ करदी ऐ काला डोरिया कुंडे नाल अड़ेआई ओये लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया आओ सामने आओ सामने कोलो ना रुस्स के लंघ माहिया तेरी मां ने रिदियां बड़ियां असां मंग्गियां ते नास्सां सड़ियां लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया आओ सामने कोलो ना रुस्स के लंघ माहिया दुपट्टा मेरा मलमल दा रंग सलेटी हलका नेईं रीसां भाई नेईं रीसां नेई रीसां भाई नेई रीसां ते उ'दे बाद जि'यां सत्संग होऐ कुसा घर कीर्तन होऐ उत्थै भजन भेटां चलदियां न बड़ी भगवान दी माता रानी दी पूजा करदे न ते जि'यां कोई बी मतलब भेंट गाई लाओ तुस डोगरी भेंट होई गेई जां कोई माता रानी जां भगवान दा कोई भजन होई गेआ माता रानी मेरी देवा रानी ओ मेरी देवा रानी दुक्खां ने पा लेआ घेरा तेरा बच्चड़ा तैनू बाजां मारे ओ मेरी देवा रानी ओ अग्गे उ'दे बाद जि'यां आया चंडी माता भर दे झोली मैं कैंह्दा रवां गा आ देने वाली तुइयों मां मैं लैंदा रवां गा देने वाली तुइयों मां मैं लैंदा रवां गा डोगरी अग्गें जि'यां डोगरी होई गेई ओ पैह्लें गांदे हे ना लोक जेह्ड़े पिछले मैं बी कुसै कोला सुने दा ऐ ओ गद्दिया मिगी तेरा लगदा मंदा ओ गद्दिया मिगी तेरा लगदा मंदा आप्पू तां टुरी जंदे नौकरी चाकरी नौकरी चाकरी फोटो ते लाई जंदे कंधा ओ गद्दिया मिकी तेरा लगदा मंदा जम्मू ते शैह्र बिच्च बड़ी शकीनी बड़ी शकीनी साढ़े कोलां झह्ल्लेआ ना जंदा ओ गद्दिया मिकी तेरा लगदा मंदा जम्मू ते शैह्र बिच्च फुल्ल गुलाबी फुल्ल गुलाबी प्हाड़ें ना मिलदा कंघा ओ गद्दिया मिकी लग लगदा ऐ तेरा मंदा ओ गद्दिया मिकी तेरा लगदा मंदा मेरा फेवरेट गाना एह् बी ते फेवरेट गाना हा शैल गै हा असां जाना ऐ तविया दे पार ओ काली माता बावे बसदी असां जाना ऐ तविया दे पार ओ काली माता बावे बसदी किले अंदर ऐ मईया जी दा द्वार ओ काली माता बावे बसदी बाहुलोचन हा राजा मां दा पुजारी मूंह जूठा करदा आरती उतारी उस राजे दी हो रेई जै जै कार ओ काली माता बावे बसदी एह् मेरी पसंद भेंट ही मेरी जेह्ड़ी में माता रानी दी बड़ी पसंद भेंट औंदी ऐ एह् क्यूंकि में बावे आह्ली माता जेह्ड़ी चंडी रानी महा काली ऐ एह्दी अस पूजा करने आं एह् मिगी में इस माता गी बड़ा गै इदा माता दा शुक्रगुजार आं कि अस माता दे पूजा करने आं इस्सै आस्तै माता रानी दी भेंट मिकी बड़ी गै पसंद ऐ जै माता दी